खेती पहिने हमसब जे छै हल बैल से करैत रहियै आब जे छै ट्रेक्टर से जे छै हर जोताबै छी पहिने हमसब जे छै अपने जे खेतमे होइत रहै ओकरे जे छै से राखैत रहौं आब जे छै हाइब्रिड जे छै बीज जे छै डालै छी जाहिसँ उपज जे छै से जिदा भेल हँ पहिले उपज जे छै से कम होइत रहै आ हल बैलसँ जे छै खेती करैमे कनि परेशानी कनि मेहनत से रहल ट्रेक्टर से आब ओते मेहनत नहि होइ छै आ हरो निकसँ जोता जाइया खेत तैयार भऽ जाइया हमर सभकेँ पहिने खेत तैयार करैमे बहुत टाइम लागैत रहए बहुत मेहनत लागैत रहए आ बीओ राखैके आब हमरा सभकेँ जे छै ओते नहि यऽ बाजारसँ खरीद लै छी हाइब्रिड वला हाइब्रिड बिआके उपयोग करै छी

उपजो बढ़िऑं होइय आ हमसब जे छै डिटि किसान जे छै टी वी चैनल पर जे छै खेती बाड़ीके देखैत रहै छी जे हिसाबसँ ओहिमे बतायल जाइ छै वएह हिसाबसँ हमसब अपन करै छी उपज बढ़िऑं होइया हमरसभकेँ